मुझे यह कभी नहीं लगा कि खाना बनाना केवल महिलाओं का काम है बात की जाए खाना बनाने की तो हमारे घर में सभी लोग खाना खाना बना लेते हैं हमारे घर में मेरे पति और बच्चे भी खाना बनाते हैं कभी कभी कई ऐसे काम होते हैं जैसे कि हमारे नाती पोती इस्कूल जाते हैं तो मैं उनको तैयार करती हूँ तो मेरे पति उस समय मेरी बहुत मदद करते हैं क्योंकि बच्चों को नाश्ता कभी कभी मेरे पति भी बनाते हैं जिससे कि काम भी जल्दी हो जाता है और बच्चों को खाने में मिलने वाला स्वाद ही बदल जाता है महिलाऍं हमेशा से ही सादा खाना बनाती हैं कम मिर्च कम तेल और कम नमक जब कि पुरुष हमेशा ज़्यादा तेल और ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल करते हैं मेरे घर में तो मेरे पति खाना बनाते हैं इस लिए मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि खाना बनाना केवल महिलाओं का ही काम है हमारे घर में समय समय पर दाल और टिक्कर बनते रहते हैं जो कि सदैव मेरे पति बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं